हमरा आरके गाँवमे एक बोस्टन कॉलेज छै वहाँ हमसब गेलहुॅं तऽ गेलाके बाद से कुछ वहाँ से बुक निकाललहुॅं बुक निकाललाके बाद अपना ओहिमे किछु काज करलहुॅं का काज करलाके बाद किछु ओहिमे पढ़लहुॅं निकालिके बुक पाँचगो दोस्त छै पाँचगो दोस्त गेलहुॅं सब अपन अपन बुक जे जे अपना जे जे जेकरा जे इच्छा छै ओ लेलक आ ओहिकेबाद है ने से पढ़लक ओहिमे से निकालिके आओर कोन बूढ़ बुजरुग आदमी गेल तऽ अपना इतिहासके बारेमे किछु पढ़लक ओहिमे से लयके पढ़लाके बाद अपना ओ सबकिछु एक तऽ खिस्सा सुनेलक कि ऐसे खिस्सा छै कि ऐसे घटना है कि ऐसे घटनामे ई ई भेलै रहय ओ भेलै रहै एहिके कारणमे बूढ़ सूढ़ हमरा लग बुढ़बा छै हमरा गाँवमे ओ सब सुनेलक ई सब खिस्सा ओहिमे आओर बच्चालोक की करलक कि बच्चा गेल तऽ अपन जे पढ़यबला बुक छै ओहिमे सऽ लेलक आ किछु से किछु अपना कहानी पढ़लक अच्छा लागल हमरा आरके सुनिके ओहिठाम पर गेलहुॅं तऽ बड़ नीक लागल सुनलाके बाद सुनलाके बाद की छै कि हमहुॅं सब किछु एक तऽ ओसब गप कऽ देली हुनका से की से बड़ नीक पढ़ै छियै आहाँ आहाँ सब पढ़ै छियै से अच्छा से पढ़ू आओर आगे जेबै आओर ऐसही करते ही हिनकर कहके आओर वहाँ से एलहुॅं तऽ अपना किछु होइ छै की से आओर लोकसब सुनलक की मतलब किछु देर हमहुँ सब वहाँ गेलाके बाद किछु टाइम देलहुॅं लोकसब कहलक की से हँ जाइ छी हमहुॅं से आधा घंटा ओहिठाम देब टाइम से किछु सिखने सीखैके तऽ मिलत मिलतै ओहिके कारण बस वहाँसे एलहुॅं तऽ वहाँ से अयलाके बाद घर पर भी पढ़ाइ करलाके बाद पढ़ाइ करै छिअय वहाँसे पैढ़ के एलौं तऽ कुछ से अपना कुछ भी पढ़लौं आ पढ़लाके बाद सब नीक छै